جی ہاں میں نے اپنی دوستوں کو پینٹنگ گفٹ کی ہے ان کے برتھ ڈے پہ پینٹنگ میں نے گفٹ کیا ہے اور رہی کارڈ کی بات تو میں نے کارڈ بنائی ہے پینٹنگ تو میں نے خرید کے گفٹ کیا تھا کارڈ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنی دوستوں کو گفٹ کیا اپنی ٹیچر کو گفٹ کیا ہے ٹھیک ہے فرینڈشپ ڈے پہ اپنی دوستوں کو اور ٹیچر ڈے پہ میں نے اپنی ٹیچرس کو گفٹ کیے ہیں کارڈ اور کارڈ کہ جو کارڈ اس لیے اہمیت یا پھر میں اسے انہیں قدر دیتی ہوں یا کیونکہ اس میں زیادہ جذباتی قدر میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ وہ ہم اپنے پیار اور محبت سے اسے لکھتے ہیں پوری محنت سے لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ ان کی خامیاں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ان کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہماری محبت اور پیار کو دیکھ کے کہ مطلب دوسرا آدمی سامنے والا آدمی ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے